जों दाबसे जायगायाव थाङोबा जों गुबुन रावखौ बुंहैनो हाया आरो माखासे फर्मफोरखौ फिलाप खालामनोबा जों इंग्लिश रावआव जानायनि थाखाय जों बेखौ फिलाप खालामजोबनो हाया बेफोरबायदि जेंनायाव गोग्लैयो